ایک کتاب کو ختم کرنے میں مجھے عام طور پر ایک ہفتہ دو ہفتہ لگ جاتا ہے کیونکہ میں کام کچھ اور کاموں میں مصروف رہتا ہوں جس کے وجہ سے مجھے ایک ہفتہ دو ہفتہ لگ جاتا ہے اور میں میرا جو کتاب پڑھنے کا معمول ہے وہ میں شام میں پڑھتا ہوں کتاب اور میرا کوئی ماہانہ ہفتہ وار اہداف ہے نہیں ہے میں مجھے جس وقت بھی ٹائم ملتا ہے میں اس وقت کتاب پڑھ لیتا ہوں اور جو کتاب ملتا ہے وہی کتاب پڑھ لیتا ہوں کوئی ایسا کتاب مقرر نہیں ہے کہ یہی کتاب پڑھنا ہے یا یہ وہ کچھ بھی بس کوئی بھی کتاب ملا اٹھا کے پڑھ لیا اور اسے رکھ دیا اور ایک کتاب کو ایک ہفتہ ایک مہینہ جیسے ٹائم ملتا ہے ویسے ہی مکمل ہو جاتا ہے میرا